मोसौ मोसौ गायखौथ' जेनेबा लायोमोन नालाय मोसौ गाय दङबा जेनेबा गाय बा बियो उनावहाय बियो दामरा जेनेबा मोसौ गायआ दामरिबो जानो हागौ बा दामराबो जानो हागौ आरो ओमफ्राय बेखौ बियो गावनि माबा उन्दै मोसौ फिसा जाबाय जानानै दाना दानाहाय बेखौ मोसौ फिसाखौ बियो जों गायखेर जेनेबा मोसौ फिसा जोनोम जाखांना गायखेरखौ गायखेरखौ सेरगारबाय सेरगारनानै जेनेबा गोदोनि नेमाव गायखेर गोरलैफोरखौ सेरनानै आराम एवनानै मानसिफोरनो नङाबा लावखारफोरनो हरो जाहोयो नङाबा एखमबा गावबागावनो ज' न'खरनि बा मालायफोरखौ लेंनानै बे गायखेर गोरलैखौ एवनानै जायो आरो जानानै मोसौ फिसाफोरा जेनेबा गायखेर सेरबाय गायखेर सेरखांनानै मोसौ बिमाखौ खाहैनांगौ मोसौ फिसाखौ जथ्न' खालामनांगौ जेनेबा ओमफ्राय गायखेर सेरखांनानै हगारनानै होनांगौ बियो बिमानि उनावहाय गायखेरखौ जा जागोन आरो जेनेबा ओमफ्राय मोसौ बिमाखौ जथ्न' खालामनायाव जेनेबा गांसो जाहोनांगौ जेनेबा मानसियाबो जेनेबा गांसो नागेरनानै जेरैबाबो होनांगौ मोजाङै जथ्न' खालामनांगौ मोसौखौ आरो सानफ्रामबो गायखेर सेरनांगौ आरो सेरनानै बिदिनो गायखेरफोरखौ जेनेबा ओंखारबाय सोरबा साहा पानी लोंबाय बुरजाबा बुरजानो बुरजाबा साहा पानी लोंनानै उनावहाय जेनेबा मानसिफोरनोबा बुरजाबा फानहरबाय फानहरनानै आरो एसेल'बा न'आवनो साहा लोंबाय आरो